ہیلو ہوں جی جی جی جی بالکل بالکل

جی جی ملے گا جی اس کا پرائس سر آپ کو اگر خالی صرف اور صرف آپ کو صرف نالندہ یونیورسٹی جانی ہے گھومنی ہے اس کے اگل بغل کا تو اس کا وہی راؤنڈ سر دو ہزار روپئے ہے اور اگر اس میں آپ کچھ آپ کتنے بندے ہیں آپ پانچ لوگ ہے تو اسی حساب سے آپ کو پچیس سو روپئے لگے گا

نہیں اس میں پھر آپ کو اپنا خود کا خرچ ہے کہ کہیں پہ رکے پانی چائے ناشتہ پانی وغیرہ کیے اور اس میں وہ آپ کا خرچہ جائے گا باقی میرا جو ہے اس میں آپ کو پچیس سو روپئے دینے پڑیں گے میں آپ کو لے کے جاؤں گا لے کے پھر آپ جہاں سے ڈسٹنیشن ہے آپ کا وہاں میں چھوڑ دوں گا جی جی

نہیں دقت نہیں ہے سر بس اس کا کوسٹ بڑھ جائے گا کہ ایک دن آپ ٹوئنٹی فور آورس کے لیے میرا کیب لے رہے ہیں نا تو سر اس میں پانچ ہزار روپئے لگیں گے آپ کو ٹھیک ہے جی جی تو اس میں کوئی دقت نہیں وہ میں آپ کے ساتھ رہ لوں گا وہ خرچہ میں اپنا خود کا کروں گا وہ خرچہ آپ میں انکلوڈ نہیں ہوگا ٹھیک

اس کے علاوہ کچھ کچھ ہے اگر آپ ایک دن کے بجائے دو دن تین دن چار دن اگر آپ لینا چاہ رہے اور کلو میٹر کے حساب سے ہے تو اس پہ پھر وہ الگ خرچ پڑتا ہے کہ آپ صرف نالندہ کے آس پاس جانا چاہ رہے ہیں تو اس کا الگ خرچ ہے اوکے اوکے اوکے اوکے آپ جو ہے اپنے میں ہاں وہ پروسیس کر لیجیے پھر بتائیے ہم کو کال کر کے شکریہ جی